ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں مختلف چیزیں بجلی پہ ہی استعمال ہوتی ہے جیسے بلف کولر پنکھا اسٹینڈ فین اے سی اے سی اور واشنگ مشین مکسر وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں لائن پہ ہی استعمال ہوتی ہیں لائن نہیں رہتا ہے تو انسان بےچین ہو جاتا ہے گرمی میں زیادہ تر لائٹ نہیں رہتی ہے تو گرمی بہت لگتا ہے پنکھا کا سویدھا ہے تو انسان پنکھا کے لیے مرتا ہے اور بجلی پہ چلتی ہے پنکھا سب کو آسان ہوتا ہے اس لیے بجلی نہیں رہے گی تو پنکھا کیسے چلے گا جیسے کہ اسٹینڈ فین یہاں واشنگ مشین ہوا یہاں تک کہ گھری بھی لائن پہ ہی چلتی ہے یہاں تک کہ ٹرین بھی لائن پہ ہی چلتی ہے جیسے کہ آپ آج آج کل تو سنے ہیں کہ سلائی مشین بھی لائٹ پہ چلے گی اور جیسے کہ پنکھا ہوا اور کولر ہوا واشنگ مشین ہوا وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں لائن پہ ہی چلتی ہیں اگر لائن نہیں رہے گا تو کیسے چلے گی یہ دنیا لائن پہ ہی آج کل سب شکماڑ ہو گئے ہیں کہ لائن نہیں رہے گی تو ہم کیسے جئیں گے ایسا سب سوچتے ہیں اس لیے لائن کی سویدھا ہمیں بہت پسند آئی ہے مطلب ہر ایک چیز لائن پہ چلتی ہے بجلی پہ چلتی ہے تو مجھے بہت پسند ہے یہ چیز کہ بجلی پہ چلتے یہاں تک کہ موٹر کھیتی میں جو کسان کھیتوں میں جو بجلی موٹر چل گیا ہے تو اس سے کسانوں کو بہت بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سویدھا ہوتا ہے کہ تورت پڑ جاتا ہے بجلی سے یہاں بجلی والا جو نہیں تھا موٹر مطلب چلتا نہیں تھا تو اس سے بہت دقت ہوتا تھا اس لیے بجلی کا جو چل گیا ہے تو بہت اچھا ہوا کسانوں کو بھی اور لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے بجلی مطلب بجلی کے لیے لوگ بہت مرتے ہیں اور بجلی پہ جو سب چل گیا ہے اس سے بہت خوش بھی ہیں اور کسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کھیتوں میں کہ زلد پٹ جاتا ہے اس لیے سب اور اور سب بھی کھیتوں کو پٹاتے ہیں اس لیے سب کسان خوش ہیں